مجھے مجھے امر اجالا اخبار پسند ہے کیونکہ وہ بہت اچھی نیوز لاتے ہیں امر اجالا ہندی ایک بھارتیہ پرمکھ دینک چھیتریہ سماچار پتر ہے اس کا پرارمبھ پکچھمی اتر پردیش کے آگرہ سے ہوا تھا اس اخبار کا ویب سائٹ امر اجالا ڈاٹ کام انیس سو ستانوے میں لانچ کیا گیا بھارت میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہندی سماچار ویب سائٹ میں سے ایک ہے امر اجالا کا پہلا انک اٹھارہ اپریل انیس سو اڑتالیس کو پتھ پرکاشت ہوا تھا یہ ہمیشہ ایک لیٹسٹ نیوز لے کے آتا ہے